لوگ اپنی اُردو زبان کو دوسروں کے ساتھ بات چیت کے لیے جس طرح استعمال کرتے ہیں وہ اِس طرح سے ہے کہ اگر کسی کو اُردو نہیں آتی تو اُس کے لیے اُردو کے کم الفاظ استعمال کرتے ہیں یا کس کوئی اچھا اُردو بولنے والا ہوتا تو اُس کے سامنے پھر آپ اُردو کے الفاظ جو دوسروں کو سمجھ نہیں آتے آپ اُن کے سامنے بات چیت کر سکتے ہیں آج کل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آ ویسے تو اُردو سیکھنے لگے ہیں لیکن ابھی بھی کافی سارے جگہ یا کافی دوستوں میں ایسا ہوتا ہے یا یہ چیز ہمیں دیکھنے کو مِلتی ہے وہ جو اکثر ہم لوگ اُردو کے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اُن کو سمجھ نہیں آتے اِسی لیے ہم لوگ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اُردو کے جو لفظ جہاں پر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اُس کے جگہ کوئی دوسرے لفظ کسی دوسرے لفظ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ہندی کا ہو یا اِنگلش کے الفاظ جو دوسرے کو سما جاتے ہیں اُس طریقے سے اُس طرح سے بات کرتے تو اُردو زبان تو ایک خیر مِکس مِکس لینگویج ہے جو کہ آج کل مکمل جو اُردو ہے بالکل پیور اُردو وہ ہر کوئی نہیں بول پاتا ہے اِسی لیے لوگ کہیں کبھی اُردو کے لفظ اور کہیں ہندی کے کہیں انگریزی کے تو کہیں کسی دوسری زبان کے لفظ کو استعمال کر کے بات چیت کے دوران استعمال کرتے ہیں تو یہی ہے اُردو زبان کے لیے بات چیت کے لیے آپ جو زیادہ اُردو سیکھے ہوئے ہوتے ہیں یا جن کو اُردو کے لفظ پتہ ہوتے ہیں اُن کے سامنے آپ پوری طریقے سے اُردو کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں ادر وائز آپ نارمل بات چیت میں آپ اُس طرح سے اُردو کے الفاظ نہیں استعمال کر سکتے حالانکہ اگر آپ کسی دوسرے جو پڑھا لکھا اُردو زبان والا ہوگا جس کو اُردو زبان آتی ہوگی اگر آپ اُس اُس کے اُس کے ساتھ گفتگو کریں گے تو نارملی قدرتاً آپ کی زبان سے اُردو کے الفاظ نکلیں گے لیکن ہاں اگر کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے ہے جو آپ جس سے آپ بات کر رہے ہیں جس کو اُردو کے لفظ نہیں آتے تو وہ آپ آٹومیٹکلی آپ اُسی زبان میں اُس کی زبان سے کُھل کر جس طریقے سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ اُسی زبان میں بھی آپ بات کرنے لگتے ہیں